अथी पहिले तऽ लोक कनि तकलीफमे रहय पहिले गोइठा ठोकय लोक लकड़ी गाछी बिरछीसँ आनय तब लकड़ीपर भानस करय चूल्हापर भानस करय धुइआँ धकर होय आँखिओमे कनि जड़भ होय लोककेँ घर दुआरि तऽ एकदम झोलम झोल भए जाय आब से भेलै सरकार कनि खोलि देलखिन कनि गैस तऽ गैसपर लोक कनि पइसे लगल कनि भराए लेलक तऽ भानस भात अपन जल्दी भए गेल दुगो सरो कुटुम आयल तऽ जल्दी अपन जे रङ्गके मोन भेल कए धए कऽ अपन सर कुटुमकेँ खियाए कऽ तुरन्ते विदा कए देलहुँ अपनो घर अपन जल्दी जखनिए मोन भेल तखनिए अपन बनाए सोनाए कऽ कए खाए लेलहुँ कए कऽ चुल्हीपर कनि देरी लगै छलै हन कनि फुका फुकी करय पड़ै छलैहन आ गैसपर तऽ से नहि पजारलहुँ अपन तुरन्ते भए गेल रोटीए बेलि लेलहुँ तरकारिए कए लेलहुँ जे भेल से माछे मछली भेल लोक बनाए कऽ जखनि जे मोन भेल कए कऽ खाए ललक चुल्हिपर फुका फुकीमे कनि बूढ़ लोककेँ तऽ आओर भए जाइ छै बनबयमे चूल्हापर कनि फूकय पड़ै छै एखनि सरकार मटिओ तेल बन्द कए देलखिन तऽ ओहोपर कनि नहि होइ छै तऽ कनि किछो किछोसँ नहि पजड़ै छै तऽ आसकति भए जाइ छै आ सरकार बड्ड फायदा कयलखिन से देलखिन गैस तऽ ओहिपर लोककेँ फायदा बनि गेलै से कनि भानसमे कनि सुभिता होइ छै तऽ बनाए कऽ बाल बच्चाकेँ सभकेँ बनाए कऽ खाए लेलहुँ रङ्ग बिरङ्गके चीज जखनिए मोन भेल तखनिए बनाए कऽ खाए लेलहुँ सरे कुटुम दू गो आयल जे रङ्गके मोन भेल तरि भूजि कऽ अपन सर कुटुमकेँ तुरन्ते बनाए कऽ खिआए देलहुँ अपनो खाए लेलहुँ सभचीज कए लेलहुँ आ कनि पहिले से नहि होय घरपर चूल्हा गोबर ठोकय पड़य लोककेँ लकड़ी आनय पड़य गाछी बिरछीसँ कनि बातो लोक कहि दय तऽ बनाए कऽ लोक केनाहुँ विधि लोक बाल बच्चाकेँ खीबै अपनो खाए कोनो विधि चलय आब से तऽ नहि छै सरकार बहुत फायदा खोलि देलखिन दलखिन तऽ ओहिपर अपन बनाए लैत छै अपन बनाए कऽ खयलक सुभितासँ अपन कनि पइसे ने लागि गेल बनाए कऽ सुभितासँ खयलक कनि मेहनति नहि भेल कनि आँखि कानमे धुइआँ नहि लागल घर धुइआँमे धुआँ नहि लागल अपन प्रेमसँ कए कऽ खाए लेलक